हमें छपी हुई किताब पढ़ना पसंद है इलेक्ट्रॉनिक बुक नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हम उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है और फ़िर उसको हम हर जगह ले नहीं जा सकते और छपी हुई किताब जो है इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं उसे हर जगह ले जा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं उसके बारे में कि वह उसमें क्या है क्या नहीं है तो हमें छपी हुई किताब को पढ़ना पसंद है और ऑडियो बुक्स के बारे में हमने सुना है पर उतनी अच्छी जानकारी हमें उसके बारे में नहीं हैं